हुननि पर्यटकनि लाइ अञा ॿियूं ॿियूं एक्टिविटीज़ बि उपलब्धु आहिनि जेके असां ऋषिकेश ऐं मनाली वञी करे करे सघंदा आहियूं पर उहे उन्हनि जी अ ख़र्चो ऐं पैसा वधीक लॻंदा आहिनि पर पर्यटक जिन जो इनमें इन्हनि में रूची आहे उहे करे सघंदा आहिनि जीअं पेंजी जंप्पिंग थी वियो हॉट वॉटर बैलून आहे और रॉक क्लाइमिंग थी वई रोरेजा राफ्टिंग थी वई और ईअं इन्हीअ में हो करण लाइ थोरो सो ट्रेनिंग जी जरूअत हूंदी आहे और बाक़ी सावधानी सां करण ॾाढो जरूरी हूंदो आहे ताकी स उन्हनि जो सेफ रहे पर्यटक उनखे करण वारा